हमरा भारतमे मण्डन मिश्रक नाम तऽ हुनकर बहुत ऊँचा सुनै छियै हमरासभके घरके बग़लमे छथिन हुनकर सभ चीज़ हुनकर पानिभरनीके ईनार छै हुनकर घर छै हुनकर वृक्ष लगायल छै हुनकर कलम बाग छै हुनकर बहुत तरहके हुनकर संस्कृतिके छै ओहिठमा जे एकटा सुग्गा रहै ओ सुग्गा संस्कृतमे सभके बताबैत रहै तऽ हुनकर तऽ नाम बहुत ऊँचा छै हमसभ तऽ हुनकर बहुत बच्चासे एकरत्ती छियै बच्चाके बच्चामे छियै हमसभ ओतेक नहिमे छियै जे नज़र पर देख रहलिए हुनकर हुनकर तऽ महिमा छै एकदम पूरा फैलल विश्वमे जानै छै जे मण्डन मिश्रके बारेमे कतबा ओ रहथिन योग्यता हुनकर पानिभरनीके अभी तक ईनार अहाँके यऽ ओहिठमा हमर घरके बग़लमे हमर घर अहाँके ओहि जगहमे यऽ पानिभरनीके ईनार यऽ सभ चीज़के ओहिठमा अहाँके यज्ञ जे भेल रहै ओहिमे यज्ञशालामे अहाँके करोड़ों आदमी आयल रहै योगी महात्मासभ आयल रहैथ हुनकर वर्णन करयके वास्ते पानिभरनीके ईनार आबै छथिन सभ देख देखके देश विदेशके लोक आबै छथिन सभ ओहिठमा देख़यके वास्ते कियाकि ओ तऽ रहथिन बहुत पैघ विश्वमे रहथिन मण्डन मिश्र एहि चलते हमसभ हुनकर नाम लए कऽ हुनकर गाममे हुनकर धाममे हमसभ अपन व्यतीत समय कए रहल छी माँ जे छथिन जगदंबा जग्जननी ओकर तऽ एक अलग छै तारा रूपमे छथिन ओ देवी शक्ति ओहो बगलेमे छथिन हमरासभके हुनका आ चरणमे हमसभ अपन समय काटै छी जगदम्बा हमरासभके बग़लमे छथिन हुनके आचरणमे हमसभ अपन व्यतीत रहै छी अपना मिथिलाञ्चलके योग्यताक अपन समय काटै छी हमसभ पढल लिखल कम छी भगवान मण्डन मिश्र जे रहथिन हुनकर चरनामृत हमसभ समय काटि रहल छी ओकर बाद देखिए रहलिए यऽ अपना गाँव समाजके लोक सभ गोटा चाहै छी जे हम अपन मिथिलाञ्चलके भारतके कहुना आगू बढ़ाबी आगूँ बढाबयके किया तऽ हमसभ छी बग़लमे हुनकर मण्डन मिश्रके नज़दीकमे आ चरणमे तऽ हुनकर सहयोग लए कऽ हमसभ अपन समय व्यतीत कए रहलहुँ हँ हुनकर तऽ नाम तऽ हुनकर कतयसॅं कतय छै हम छी हुनके आचरणमे माँ जगदम्बा जे छथिन हुनकर स्वरूप लग छनि हुनकर रूप अलग छनि सभसे एक्के छी मे छथिन ने हुनको लगमे देखै आबैत लोक रहै छै हुनका लग अपना मिथिलाञ्चलके लोक देखैक वास्ते जे माँ छथिन ओहिठिमा माँके पासमे आबै छथिन हुनका आचरणमे सभ आदमी लेपित रहै छथिन अपना मिथिलाञ्चलके इएह भेल भाषा